दाख्लै जिबारोजानि मबाइल बायदोंमोन आं साननै सानथामथ' बिराथ स्मुथ सोलिबाय खिन्थु माबा साननै सानथाम उनावनो माबा सिक्रिनानो गोसोम जाजोब्बाय जेबो बै ना लिरनाय फैयो ना टायम देखायो ना मायो कल फैबाबो कला गोमगोन नों थिखोनो हागोन रायलायहरनोबो हागोन खिन्थु नोङो सिक्रिनानो गोसोमबा नों थिखोनो बै आन्दासैसो थिखोनांगोन आरोखिना थ' आसथे जिबा रोजानि मबाइल बेबादि खोथायाथ' जायाना मोजां नङा आरो रेमफ्राबोथ' साननैसोसो बेराथ बरिया सोलिबाय बेनि उनाव बे साननै जोबनायनि उनावनो माबा दसेनो तेफसफोरखौ खेवनानै दोनबानो नाहैफिनबानो गोसोआव लानो रोङा अपेन खालामनानै दोनबा आर सेरनानै खुलिफिन्नो नागेरबा एफखौ बावनानै थायो रिस्थारसो जायो मबाइलानो सारजसाथ'ओमफ्राय लिरनाय दं सिक्सथि एैथ वाटनि करा सार्जस जायो किन्थु दुइ घन्टा तिन घन्टा नांगौ फुल सार्जस जानो स' बेरात गाज्रि रेथिं आरोखि बे माबानि मबाइलनि खालि आङो से हाथरखिल' होगोन बा हाथरकियाव थ' दाबाय आङो होननो हायोबो